इस्कूल में पेंटिंग सीखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मैं भी स्कूल में ही पेंटिंग सीखी है स्कूल में पेंटिंग के बारे में बहुत सारे टीचर्स हमें बताते थे ड्रॉइंग टीचर होते थे वह हमें ड्राइंग करना सिखाते थे वो अलग अलग टाइप के ब्रश को कैसे चलाना है कौन से कलर को मिक्स करना है और भी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों की जानकारी हमें देते थे ताकि हम अच्छे से पेंटिंग बना सकें बर्तनों का यूज़ कर कर कपड़ों का अलग अलग ब्रशेज़ का और अलग अलग नई नई चीज़ों का उसे करके पेंटिंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं या लाइव बना सकते हैं पहले हमें लाइट कलर का उसे करना ज़्यादा बैटर लगता है लाइट कलर से हम उसको डार्क कर सकते हैं पर हम डार्क कलर को कभी भी लाइट में नहीं बदल सकते हैं और कपड़े के ऊपर भी हम पेंटिंग बना सकते हैं पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं दीवारों पर भी कैसे पेंटिंग बनाई जाती हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आउटलेट वगैरह आउटलाइन वगैरह और पहले पेंटिंग को जो पेंटिंग बनानी उसका पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेना फ़्रेम के अकॉर्डिंग चलना और भी बहुत सारे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना